योगा ऐं कसरत ॿई पंहिंजी शरीर लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि पर ॿिन्हनि में घणे फ़र्क़ आहिनि जीअं त योगा करण सां शरीरु मनु ऐं जीअण जी शक्तिअ खे प्रभ प्रभावित कंदो आहे तीअं ई कसरत ख़ाली शरीर खे म मज़बूत कंदो आहे योगा धीमे गति सां कयो वेंदो आहे तीअं ई कसरत ज़ोरु ॾेई करे कई वेंदी आहे योगा में साहु धीरे धीरे ऐं आसन जी आधार ते खंयो वेंदो आहे तीअं ई कसरत में साहु वधंदी वेंदो आहे वेन योगा में योगु करण सां घटि कैलरी ख़र्चु थींदी आहे पर कसरत में शरीर ते ज़ोरु पवण सां वधीक कैलरी ख़र्चु थींदी आहे कसरत करण लाइ घणे ई साधननि जी ज़रूरत पवंदी आहे जेकॾहिं योगा करण लाइ ख़ाली हिकु तॾीअ जी ऐं थोरी जॻहि जी ज़रूरत पवंदी आहे